آپ نے آلودگی کے بارے میں سوال کیا ہے آلودگی جسے پالوشن بھی کہتے ہیں یہ پالوشن آلودگی ہندوستان کے کئی شہروں میں بہت زیادہ پائے جانے لگے ہیں اسی کے بارے میں گفتگو کروں گا پہلے ہندوستان بہت ہی خوبصورت تھا اور اس وقت ہر شے خوبصورت لگتی تھی شہر قصبے گاؤں ندی نالے چشمے نہریں ندیاں دریا پہاڑ سڑکیں کچے پکے راستے اور کھیت سب کچھ حسین تھا صاف ستھرا ماحول موسم اپنے وقت پر بدلتے کسان وقت پر بوتے وقت پر کاٹتے سب کچھ فطرت کے اصولوں کے مطابق چلتا تھا اس لیے خدا اور بندے دونوں ہی خوش رہتے تھے لیکن اب پہلے جیسا ماحول نہیں رہا جیسا کہ پہلے کے وقت میں تھا ایسا محسوس ہوتا کہ اب سب سے زیادہ آلودگی ہندوستان میں ہی پیدا ہو گئی ہے اور اس کی وجہ انسان ہیں انسان نے اپنی کارس کارستانیوں کی وجہ سے ماحول کو آلودہ کیا ہے اس کی وجہ سے اب ہندوستان کی فضائیں زہریلی ہوچکی ہے صاف شفاف ہوا آلودہ ہوچکی ہے ندیاں چشمے اور دریا بدبودار ہوچکے ہیں زہریلی گیسوں اور گاڑیوں کے دھوئیں نے آسمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے خوف ناک بیماریاں تیز رفتار تیز رفتاری سے پھیل رہی ہیں اور زیادہ تر انسان اس کے گرفت میں مبتلا مبتلا ہے پہلے ماحول اتنا آلودہ نا تھا جتنا آج کے دور میں ہوگیا ہے اب تو ہر طرف آلودگی ہی نظر آتی ہے اور آنے والے وقت میں اس پر روک نہ لگائی گئی تو اس کا منظر اور بھی خوفناک ثابت ہوگا اور فضا کی آلودگی کے ایک عالمی مسئلہ بھی ہے لیکن ہم عالمی حالات نہیں بدل سکتے بہتر یہی رہے گا کہ ہم اپنے گھر پر ہی توجہ دیں اور ایسے انتظامات کریں جن سے اس پریشانی کو دور کیا جا سکے آج کل گاؤں قصبوں اور شہروں میں گاڑیوں کی تعداد اس قدر بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کا چلنا محال ہوچکا ہے اور اس اضافے سے ڈیزل پٹرول اور گیس کے زیادہ استعمال ہونے کی وجہ سے فضا اس قدر آلودہ کر دی ہے کہ اب ماسک پہننا ضروری قرار دیا جا چکا ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ سڑکوں اور راستوں پر پبلک ٹرانسپورٹ لائی جائے جن سے دھواں نکلتا ہوا اور وہ ماحول کو بھی آلودہ نہ کر سکے اندرونی شہروں کا سفر کے لیے ڈبل ٹیکر بسوں کا استعمال کیا جانا چاہیے گاڑیوں کی تعداد میں کچھ کمی ہو سکے اور سڑکوں پر رش بھی کم ہو جائے گا اسکولوں اور کالجوں یونیورسٹیوں کو بھی بسیں مہیا کی جائیں تاکہ طالب علم گاڑیوں موٹو سائیکلوں کے بجائے بسوں میں سفر کریں موٹر سائیکلوں کی تعداد کم کی جائے اور کیونکہ موٹر سائیکل کے چلانے سے ہی فضا سب سے زیادہ آلودہ ہوتی ہے اس لیے سائیکل کو رواج دیا جائے سائیکل سواروں کے لیے سڑکوں پر ٹریک بنائیں جائیں کم قیمت لیکن عمدہ سائیکل لوگوں میں تقسیم کی جائیں اور ایسی سائیکلیں بھی جو پہاڑی علاقوں میں بھی چلائی جا سکے ملکی سائنسدانوں کو اس مسئلے کے حل کے لیے ترغیب دی جائے اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے انعامات دیئے جائیں تاکہ وہ ایسے سامان ایجاد کریں جو آلودگی روکنے میں معاون ثابت ہوں دور کے سفر کے لیے ریل کے سفر کو عام کیا جائے اور اس سے جدید و آرام دہ بنایا جائے دنیا بھر میں اس سفر کو انتہائی محفوظ سم سمجھا جاتا ہے اور یہ آلودگی کو کم کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے افسوس ہے کہ ہم نے اس محفوظ سواری کو عام کرنے کے لیے بہت لاپرواہی برتی ہے موجودہ حکومت نے اس طرف کسی حد تک توجہ دی ہے لیکن اب مزید کام کرنے کی ضرورت ہے آلودگی کو کم کرنے کے لیے نچلی سطح تک لوگوں میں آگاہی مہم شروع کی جائے تاکہ لوگ اس مسئلے کو سمجھ سکیں اور آلودگی کو کم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں افسوس کہ اس ملک میں شجرکاری ہر سال کی جاتی ہے لیکن ابھی تک اس کے فوائد نظر نہیں آئے درخت قدرت کے سب سے خوبصورت نعمت میں سے ایک ہے اور یہ آلودگی کو ختم کرنے کا سب سے کارآمد نتیجہ ہے اس سے ہمیں آکسیجن فراہم ہوتی ہے اس لیے ضروری ہے کہ لوگوں کو درخت لگانے کے فوائد سے آگاہ کیا جائے اور درختوں کا کاٹنا ایک قومی جرم قرار دیا جائے